जेह्ड़ी मश्हूरी ही इक जिसी दिक्खियै मेरे मनै च बड़ा प्रभाव आया कि मिगी बी ओह् सिक्खना चाहिदा आर्ट क्रॉफ्ट आह्ली मश्हूरी ही ओह् उसी दिक्खियै मेरे मनै ई बड़ा ओह् होएआ कि में बी इसी दिक्खियै कि अस बी बनागे इसी गी होर